आं बेंटल अन्थाइबारिनि आंनि मुङा प्रिसमि मसाहारि आं गोदो क्लास वान निफ्राय फरायदोंमोन बेंटल प्रिटिस स्कुल आव हाइयार सेकेण्डारि खौ फरायदोंमोन बेंटल कलेज आव दायो बिए खौबो बेंटल कलेज आवनो लादों आं चिरांनि आंनि नखराव बाबा दं मामि दं फंबाय सासे दं आं मोसानानै बहुत मोजां मोनो दाखालिबो बेंटल कलेज आव फ्रेसार्स दे प्रग्राम जादोंमोन आं बेयावबो मोसादोंमोन आंनि लोगोफोरजों जों गासै दस जन दान्स खालामदोंमोन जोंनि सं आ रिमिक्स मोन जेरै हिन्दि दंमोन बड' दंमोन ओमफ्रायो आंनि मोसानायखौ सासे लोगोआ भिदिअ खालामना होदोंमोन आंनि लोगोआ भिदिअ खालामना होलायथिदों मिनियै मिनियैनो मबाइल खौनो मावग्लुब होजोबनानैसो मोजांखौनो नुवाखै आङो बेरायनोबो मोजां मोनो आं कुकिं ओंखाम ओंख्रि संनाय बेफोरावबो आं मोजां मोनो